जम्मू च ते मतलब सारे गै धर्म दे लोग न हिंदु मुसलमान सिक्ख ईसाई होर बी मतलब जियां होई राधा स्वामी मतलब सारे सारे किस्मा दे धर्म न इत्थें ते जादैतर ते मतलब जम्मू च ते हिंदु गै रौहंदे जादै पॉपुलेशन हिंदुऐं दी गै जम्मू अगर जम्मू उत्थें जम्मू डिवीज़न दी गल्ल कीती जाये ते जादैतर इत्थें हिंदु गै बाऽ मतलब हून जियां जम्मू दी गल्ल कीती जाये जम्मू डिस्ट्रिक्ट दी गल्ल कीती जाये तां जम्मू च केह् ऐ मतलब किश लाकै निं जित्थें छड़े मुसलमान रौहंदे ते किश लाके मतलब जादैतर हिंदु गै रौहंदे ते जियां छन्नी बठिंडी एह् आह्ला एरिया होई गेआ उत्थें ते जादैतर मुसलमान गै रौहंदे ते मतलब उत्थें मतलब इंया निं ऐ की मतलब छड़े मतलब छड़े ओह् मतलब मिक्स ऐ छड़े मुसलमान रौहंदे जां घट्ट हिंदु रौहंदे उत्थें मतलब सारे गै घर तुस दिक्खो गे ते सारे गै सारे घर गै मुसलमान दे न ते बड़े पंजाबी बी निं हैन इत्थें ते इत्थें कठुआ सांबा ओह् मतलब पंजाब दे कोल ऐ नी ते उत्थां बड़े पंजाबी आये दे उत्थां ते पंजाबी गै न इत्थें सिक्ख गै न इत्थें सारे ते केह् आक्खदे ते पैह्लें पैह्लें लद्दाख दा बी बड़े बच्चे आंदे हे पढ़ना जम्मू आंदे हे ते ओह्बी इत्थेै किराये पर रौहंदे हे ते ओह् सारे बुद्धिस्ट ओह्बी सारे इत्थै रौहंदे हून बी रौहंदे इत्थें हून बी लभदे जम्मू च ते मतलब क्रिशिच्यन जेह्ड़े होंदे ओह् घट्ट गै होंदे बाऽ भी बी होंदे गै मतलब जियां कोलीं बगैरा होंदी असें ई होंदी जियां इत्थें उधमपुर च इत्थें बी हैन क्रिस्चिन कलोनी उत्थें जादैतर क्रिस्चिन लोग गै रौहंदे ते जम्मू च मतलब जम्मू च ते सारे किस्म दे लोग न सारे धर्म दे लोग न ते मतलब ओह् अपना अपना मनांदे मतलब जम्मू बिच ना ओह् निं होंदा इन्ना दंगा फसाद इन्ना निं होंदा मेरे ख्याल च हून ते सारे अपने अपने रौहंदे मतलब मुसलमान अपने रौहंदे हिंदु अपने रौहंदे ते इन्ना निं ऐ जिन्ना लोक लड़दे रौहंदे कोई इंया मतलब हून भी एह् इयै मतलब उऐ गल्ल होई की होर कु'नै मतलब नफरत करनी दूऐ धर्म दे ते मतलब उनें ते करनी गै अंजरै दा बंदा जो मरज़ी होऐ ओह् ते मतलब निं बदली सकदा बंदा दूऐ गी बाऽ मतलब इन्ना निं ऐ की मूहं पर कोई आक्खै कि यह् ऐ वो ऐ अंदरा कुछ गै होंदा ओह् ऐ जां मुसलमान होऐ जां हिंदु होऐ मुसलमान आस्तै एह् ते मतलब होंदा गै एह् ते मतलब बड़े घट्ट लोग होंदे जेह्ड़े की मतलब धर्म निरपेक्ष होंदे जिन्ने गी की फर्क निं पड़ता ओह्बी लोक न बाऽ ओह् बड़े घट्ट होंदे अंऊ छड़ी जम्मू दी गल्ल निं करानी चाहे पूरा भारत लेई लैओ चाहे पूरी दूनिया लेई लैओ ओह् लोक बड़े घट्ट होंदे जेह्ड़ा की मतलब धर्म निरपेक्ष होंदे जिनेंगी फर्क निं पौंदा धर्में उप्पर बड़े होंदे लोक ते मतलब लोक ते करैक्टर उप्पर दिक्खदे की आं ठीक ऐ बंदा जां नेईं ऐ ते इत्थें ते मतलब इंया ते मतलब नेईं ऐ ओह्बी ऐ की मतलब त'वी दे किनारे ओह्बी ऐ मस्जिद बी ऐ त'वी दे किनारे मंदिर बी ऐ कन्नै कन्नै ते केह् आखदे पीर बाबा दी बी ऐ ते मतलब कहने ई ते एह् गल्ला बी हैन की कन्नै कन्नै गै सारा किश ऐ ते भी ओह् युनिटी गै आई इक्क स्हाबै दी बाऽ मतलब इंया ओह् निं ऐ जियां मतलब जियां होंदा जां जियां डैमोक्रेसी दस्सदे जां ईद होई सारे मनांदे दिवापली बी सारे मनांदे नेईं सारे लोग अपने अपने धर्म दा गै बनांदे ओह् कोई ओह् कोई निं होंदा जेह्ड़ा दूऐ धर्म दा बी उन्ना होऐ ते ठीक गै रवा दे मतलब की जम्मू च ठीक गै र'वा दे ठीक गै जादै इन्ना निं ऐ हून जियां एह् केह् आखदे जम्मू उधमपुर रियासी एह् कठुआ मतलब इत्थें जादै इयै डोगरे हिंदु ते कठुआ साम्बा च सिक्ख बगैरा जादै न ते हून एह् होइया डोडा किश्तवाड़ होइया जां रियासी पुंछ होइया रजौरी पुंछ होइया उत्थें मुसलमान लोक थोह्ड़े जादै न ते सारे किस्मां दे लोग न भी केह् आक्खी सकदे अस इत्थें जम्मू डिवीज़न बिच रवा दे मतलब इत्थें हून थोह्ड़ा एह् होंदा रौहंदा सीज़फायर जो बी ऐ रजौरी पुंछ आह्ली साईड ओह् बक्खरा टैरोरिस्ट आह्ला सीन ऐ ते बस हून एह् गल्ल ऐ जेह्ड़ा होये दा किश्तवाड़ भद्रवाह आह्ली साईड होये दा ते ओह् भी भड़काऊ ब्यान चलदा ते ओह् भी अलग चीज़ ऐ बाऽ इंया अगर दिक्खेआ जाये ते इंया गै मतलब इंया कोई करदा बी सेही ऐ की तू एह् ऐ मुसलमान ते हिंदु ऐ ते आपसी ते होनी दगै होनी अंदरा होनी गै पर दसदे निं ऐ